हैल्लो नमस्ते जी नमस्ते साह्व जी सर जी ओह् तुसें ओह् प्रीमियम स्टोर रक्खे दा ना हां जी हां जी ओह् मिगी थोह्ड़ा जा समान चाहिदा हा तुस होम डलिवरी करदे ओ हां इक हार्पिक चाहिदा हा भांडे मांझने आह्ला साबन चाहिदा हां जी हां जी कन्नै न्हाने आह्ला लाईफ लाईफबाय हां जी हा जी इक पैकेट हां जी हां जी चौल होंदे तुआढ़े कोल हां जी हां जी चौल बी कोई दस किलो आह्ली गुत्थी अच्छा बिस्कुट पैकेट हां जी हां जी बिस्कुट पैकेट ओह् भेजी ओड़ो हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ जी शुक्रिया जी अच्छा जी राम राम